आं ट्रेननि बिख'यै जेबो बुंनो हाया नाथाय आं ट्रेनाव खेबसेल' गाखोफेरनानै खेबसेल' गाखोफेरदों बेयाव जोङो पाठसालानिफ्राय टिहुसिम आसाम सायित्य सभा जानायाव थांदोमोन बेसेबा बोसोरनि आगोलावनो बि समाव जेबो मबाइल हिरि गैयामोन थांनायावनो जोंहा लोगोफोरा इदिनो ओ माबा पदलफनिबो दंमोन बेवहाय ओमफ्राय पदलफनि नायनायाव बेसेबा गोबां मानसिमोन नालाय एयावनो नारलाय नुरलाय जानानै जोंनि लोगोफोरा खावसे गोमानानै थाबाय बेसोरखो नागिरनो थाखाय बे समाव जोंनियाव एख' मबाइलबो गैयामोन नालाय जोङो लोगोफोरखो माला बबेयाव लोगोमोनगोन बिदिनो ओजोंनिफ्राय ओजों गिदिं गिदिं नागिरबायनो गोनां जादो बेयावनो नाथाय बिदिनो गिदिं गिदिं ग्रोबनो लोगो मोनफिननायसै आरो जोङो बेयावनो साहा फानिबो मोनलोङासै इदिनो बेसेबा गांनाय उखैनायजो खस्थ'यैनो फैफिननो गोनां जादो उनाव जोङो फैनायाव ट्रेनखो मोनफिनासै जोङो पाठसालासिम बासदो फैनानै बासदो फैदो इदिनो जोङो फैनायाव बिनिफ्राय नुवालासे उनाव मोनाब्लासो मोनफैनायसै गारिनि थाखैनो जोबोद खस्थ' जानो गोनां जादो जोंहा जेबो इदिनो जों बोरावबो थांफेराखैमोन नालाय गोदो जेबो रोङामोन बिदिनो जोङो गामिनिनो लोगोफोर साब्रैसो लोगो नांनानै थांदोमोन उनाव जोङो बेबायसाहैनो खस्थ'यैनो न'आव फैफिननो गोनां जानायसै